बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जुगावथ' बिदि मोब्लिबनि एथग्राफ गोनांथिबो गैयामोन मोब्लिबनि आइजें आइलायानो गैखायामोन थायोमोन फ्रायै मोनसे बालब आरो दाथ' बयनावबो थाजोबबाय गासिबो इलिख माबा मोब्लिब जों संनाय कुकार मोब्लिबजों संनाय साराइ आरो मा होनो दावदै रुनायावबो मोबलिबजोंनो बाहायो आजिखालिनि जुगा गोबां थायो आरो माबा इसिंआव हाय आरो दाथ' जोङो बांसिनानो जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा अगदाब आवसो बाहायो बनजोंसो जायो बांसिनानो फ्रायै आरो बननि ओंख्रि बादि जाया जोंनि बर' हारिनि संनायाव गोथाव जायो आरो अनला ओंख्रि माबा नार्जि ओंख्रि संनायफ्राव आगदाब आवनो संथारनांगौ दै फुदुंनाय बाबो गोदोनिफ्रायनो बांसिनानो जोङो मा होनो अरावनो संबोदों आरो बांसिनानो मोब्लिबखौ बाहायनाय जाया जों ओमफ्राय दाथ' आजिखालि गासिबो मोब्लिब जोंनो सोलिलांजोबो मोब्लिब जोंनो सोलिलांजोबनाय उखु मानो बिदि अग्दाबाव मानि उखुन्दै जायो होनानै बांसिनानो गेसावसो संनाय जायो आरो मोब्लिब जों संनाय जायो न'सिङाव हाय बिबदिनो आरो बांसिन फ्राय बाहायला जोङो दाना अग्दाबखौ दा थाउननि मानसिफ्रा आरो फ्रायै बांसिन गामिनि मानसिफ्रा अग्दाबखौ बाहायो